اردو زبان کا ایک اپنا بہت بڑا مقام ہے جو اسے باقی بولیوں سے بھاشاؤں سے الگ بناتی ہے اردو بولنے والے علاقوں میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے سمے کافی تہجیب کے دائرے میں بات کرتے ہیں جو لو اردو میں بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کافی تہذیب سے بول رہے ہیں اور اردو ایک ادب سکھاتی ہے یہ باقی بھاشاؤں سے مختلف اور بالکل الگ ہوتا ہے جو الگ بھاشاؤں میں جیسے انگریزی ہو یا پھر باقی الگ دوسری بھاشائیں ہوں جو اردو بولنے والے لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ بولنے والے لوگوں کو ایک آپ اور تم سے تہذیب کا دائرے میں لے جاتی ہے جو الگ دوسری بھاشاؤں میں یہ ممکن ہو نہیں پاتا ہے اور جو اردو بھاشا ہے اس کی اپنی الگ شعر اور شاعری ہے جو الگ کسی بھاسے میں بہت ہی کم ملتی ہے اور پائی جاتی ہے جس کو با دوسرے دیشوں میں بھی شعر شاعر اس کو پڑھتے ہیں جو اردو بھاشا کا ایک اپنا الگ ہی مقام پیدا کرتی ہے یہ باقی بھاسیو بھاساؤں سے بولنے میں اور پڑھنے میں بہت ہی الگ مہتو رکھتی ہے یہ اردو کا ایک اپنا الگ مقام ہے جو اس کو کافی اونچے درجے پر لے جاتا ہے